اتر پردیش میں لوگ اپنی تہذیبی روایت کو جدیدیت کے مقابلے بہت زیادہ فوقیت دیتے ہیں اتر پردیش میں لوگ اپنی تہذیبی روایت کو بہت جوش و خروش کےساتھ مناتے ہیں تہذیبی روایت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں خود بھی مناتے ہیں اور اپنی پرانی تہذیب کو اپنے بچوں کو بھی سکھاتے اور بتاتے ہیں جیسے کہ کمبھ کا میلا آپ دیکھیں جب کمبھ کا میلا لگتا ہے تو کمبھ کے میلے میں اتر پردیش کی تمام پرانی تہذیبیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی جیسے کہ اتر پردیش کا جو ڈانس ہے رقص ہے وہ بھی تہذیبی ڈانس جو ہے وہ اس میں دکھایا جاتا ہے اتر پردیش کے تہذیبی کھیل جو ہیں وہ بھی اس میں دکھائے جاتے ہیں اسی طرح اتر پردیش کی ثقافت پوری کی پوری آپ اس میں جھلکتی نظر آئے گی اس طرح دوسرے جو اتر پردیش کے تہذیبی تہوار ہوتے ہیں اور قدیم جو تہذیبی تہوار ہوتے ہیں اس میں جدیدیت بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی بلکہ اس میں پورا قدیم تہذیب ہی دکھایا جاتا ہے اسی وجہ سے اتر پردیش میں جدیدیت تہذیبی روایت پر غالب نہیں آ سکتی